बहुत सारे अंधविश्वास है जैसे यदि खाना बनाते टाइम बेलन जो रहता है महिलाएं खाना बनाती हैं वो बेलन फिसल जाता है तो कहते हैं कि कोई मेहमान आने वाला है यदि बाल यदि खाने के अंदर बाल यदि रह जाए बाल आ जाए तो कहते हैं कि किसी ने मतलब कोई भूखा होगा घर में कोई भूखा होगा दूसरा की यदि दूध फट जाता है तो वो हमारे यहाँ अशुभ माना जाता है इसके साथ साथ यदि जब हम देखते हैं कि जो चावल रहते हैं चावल जल जाते हैं तो वो भी शुभ माना जाता है तो ये इतने सारे अंधविश्वास हैं